गामक आर शहरके क्षेत्रमे अगर देखल जाए तऽ खेल खेलाएमे की अन्तर छै ई हम ई रूपमे देखि सकैत छियै की गाँवमे अभी भी ओ हमरसबके जे बहुत प्राचीन अगर देखबै जे खेल खेलल जाए रहै ओ सब बहुत जादा अभी भी ओतए दिख जाएत अहाँके लेकिन ओएह शहरमे ढूँढ़ने पर भी बहुत मुश्किलसँ ओसब खेल मिलैत छै एतए खास करके नया जमानाके खेल मिलत ओ जादा देखएला मिलत या फेर जकर माँग जादा छै जे जादा खेलल जाइत छै दुनियामे जेना देखि सकैत छियै क्रिकेट छै ठीक छै एहन नहि छै की गाँवमे नहि खेलैत छै गाँवोमे लोक खेलैए पर साथ साथ क्रिकेटके साथ साथ गाँवमे खास कऽ मिलत अहाँकेँ तऽ ओ लाठीसँ मिलैत छै लाठी आ ओ डण्डा मिलैत छै गीली डण्डा जेकरा कहैत छियै ओ मिलैत छै ओकराबाद जे छै चोर सिपाही खेलल जाइत छै छुप्पन छुपाइ जेकरा कहैत छियै ओ सब खेलल जाइत छै ताश खेलल जाइत छै भागम भाग खेलल जाइत छै तऽ ईसब टाइपके जे देखै कबड्डी जेना देखि सकैत छियै गाँवसँ जुड़ल जे खेल छै पहलवानी सब छै ईसब अभी भी गाँवमे मिलत लेकिन शहरमे ईसब तऽ आइकाल्हि कम मिलत खास करके अपना क्रिकेट भए गेल फुटबॉल भए गेल टेनिस भए गेल ईसब जादा देखैला मिलैत छै समाजमे एहन नहि छै ई चीज खराब छै या फेर गाँवमे बहुत बढ़िआँ छै दुनू जगहके अपन अपन खूबी छै जेकर जादा होना चाहिए हर चीजके बढ़ावा मिलै एहन नहि छै कि फेर हम भूलियो जाएब अपन संस्कृतिके कोर्स सब हमर जे खेल छै ओ संस्कृतिसँ जुड़ल होइत छै ओकरा हमरा भूलना भी नहि छै ईसबके जे जानते हुए भी हमरा गाँव लोगकेँ जे छै आगाँ बढ़ाना छै दुनू खेलके आगाँ बढ़ाना छै जेकरासँ कि एकरा आर्थिक रूपे मदद हुए किआकि बहुत आदमी खेलएमे अपन देखै छै सम्भावना जेनाकी ओलम्पिकेमे केओ केओ गोल्ड मेडल लए छै ईसब चीज हम देखि सकैत छियै कि हमरा दुनू तरफसँ मदद होना चाही सरकार भी मदद करए आओर सब खेलके बढ़ावा मिलए चाहए ओ गाँव परके हुए गाँवके हुए या फेर शहरके रूपमे देखल जाए तऽ शहरके रूपमे जे खेल खेलल जाइत छै ओ सबके मीलकऽ कंट्रीब्यूट करना चाही आ सब मिलतै तऽ फिर देशोके विकाश हेतै अलग अलग खेलके विकाश हेतै आ सब खेलके जे छै अलग अलग खेला खेलके महारथी निकलि कऽ एतै हमर देशमे आओर ओ विदेश तकमे भी जाके नाम अपन करए सकए